وعلیکم السلام ہاں جی کون بات کر رہے ہیں آپ ہاں ہاں حمید صاحب جی بولیے کیسے ہیں آپ اچھے ہیں ہاں میں ہیچ آر بات کر رہا ہوں جی

بالکل بالکل جی ہاں

نہیں نہیں بات صحیح ہے ہماری جو امپنی ہے نا ملٹی نیشنل امپنی ہے تو ان شاء اللہ جو ایک ہم لوگ کا ایک وہ بنا ہوا رہتا سسٹم بنا ہوا رہتا تو وہ سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہمارے کو سیلری وغیرہ جو بھی ہے الاٹ کرنا پڑتا اگر الزامی کنڈیڈیٹ ہے جن جو ہم کو چاہیے اس سے زیادہ ان کا ایکسٹرا آرڈینری اگر انہوں ہے تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ رہیں گے سمجھو ان بیسک وغیرہ سب اچھی رہیں گی ان شاء اللہ تعالی ایسا کچھ نہیں ہے کمپنی کی مین انٹینشن یہی ہے کہ جو ہے سو اچھا گرو کرنا بول کے ہی ہے امپنی مطلب ایمپلائی ایمپلائی کے حق میں ہی ہے امپنی مطلب کہ ہر ایک کو جو ہے سو امپنی اپنا اپنا دے دیتی ایمپلائیز کا بھی جو بھی فائدہ ہے وہ دینے تیار ہے سمجھیے کمپنی آپ ٹینشن مت لیجیے کوئی اگر کنڈیڈیٹ ہے تو بھیجیے آپ ان شاء اللہ انٹرویو میں سلیکشن ہونے کے بعد ان کا جو بھی رکوائرمنٹ ہے دیکھیں گے اپن آگے وہ کریں گے ٹھیک ہے نا سمیٹھا اوکے چلیے شکریہ تھینک یو اللہ حافظ دیا آپ کو میں اب اللہ حافظ